आह हेलौ बै माइनाव बुक स्ट'राव नांदों ना सिमला उम आङो हा आङो पुरन' पुरन' ब्रह्म दावथारानिफ्राय आह आंनो गांनै बिजाब नांनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय नोंथांनि बिजाब गलायाव दङब्ला आंनो पारसेल खालामनो हागोन नामा बा गैयाब्ला मोन्नायनि राहाफोर जागोन नामा बिजाबा कातिन्द्र सरगयारि बिथांनि लिरनाय सल'मा आह खोमसिनिफ्राय सोरांथिं आरो मोनसेया खोमसि बे गांनै सल'माखौ आंनो नांनाय जादोंमोन अके आह अर्दार खालामोब्लाबो सोलिगोन ओह ओरैनो बेसेबांसो सम लागोन जेनेबा मोनफैनो नोंथांनि गलायाव उम अके आह मोनथारगोनथ' बिजाबखौथ' मोनखागोन जानांगौ नोंथांमोनहा जेरैखि जाया बिजाबखौ नोंथांमोननि गलायाव मोनफैनाय राहाखौ लागोन नंदां आं आसा खालामदों बिदि बिजाबखौथ' दा समाव गांनैल' सानदों आङो जुदि नोंथाङा खाबु जायोब्ला लाबो गांबासो लाबोनानै हो ओह फरायसालिनि लाइब्रेरियावबो इसे दोन्नायनि बाथ्राखौ सानगासिनो दङ ओमफ्राय ओह इसे कनफिउस दङ आंहा बिजाबनि बेसेना गोदान प्रिन्ट जादोंब्ला बेरायदोङा ओह बारायदोंना मादोंथाय बेखौबो नोंथाङा जुदि बिजाबा मोनोब्ला इसे आंनो इनफर्म खालामबानो जाबाय

उम आदसा ओह बेनि अनगायैबो ओह बेफोर बिजाबनि अनगायै गुबुन बिजाबफोर मायबा मोन्नायनि खाबु दङ जेनेबा बर' सल'मा गागि लिरगिरिफोरनि

ओह जागोन ओह ओरैनोथ' गोनांथिथार नङा मेइन बाथ्राया जाबाय मा बे गांनै सल'माखौ ओह जोबोर गोनांथार जादों बेखायसो ओह बेखौ आङो पारचेस खालामनो लुबैदोंमोन ओमफ्राय ओह खाबु औ औ उम अके नोंथाङा दैथाइ हरनायनि बेलायाव जेनेबा ओह सानबासोनि गेजेराव बा सब्तासेसोनि गेजेराव मोनफैगोन होनबायथ' बेनिफ्राय अह जोंनि फरायसालिसिम बोरैबा राहाजों दैथाइ हरनायनि खाबु जागोन नामा जेनेबा पस्टेल बा बोरैबाफोर राहाजों बहाबाफोर दैथाइ हरनायनि खाबु इसे उम उम उम आदसा ओह मोनफैयो जों ओह स्कुलनि खाथियावनो मोनसे माबा दङ अह सक दङ बे सकावहाय माखासे बास सारबिसफोर थायो आरोखि बेफोरनि बबेबा नङा बबेबा गंसेखौ नोंथाङा सोंनानै दैथाइ हरोब्ला मोनफैगोन आह गोनां जायोब्ला ओह बिजाबनि बेसेनखौ आङो माबाजों खालामगोन दे ओह गुगोल पे नङाबा अनलाइन पे खालामनो आं नाजागोन उम अके जागोन दे होमब्ला मोनगोननि मिजिंथिबाय आह आसा खालामबाय थाबैनो मोनथोंसै आरो खाबु जायोब्ला गुबुन बिजाबफोरनि इमफरमिसनखौ होगोननि मिजिंथिबाय उम अके